अहाँ मिठाइवला छियै हम कतेक कए कए पेड़ो यए ने सभ ताजा मिठाइ कोन यए हमरा ओ चाही ताजा मिठाइ तऽ तीन सए तऽ कोनो बात नहि हम दए देब अच्छा जे अच्छा ठीके छै हम आदमीकेँ भेजब जे मिठाइ लेल ओ मिठाइ दए देब अच्छा अच्छा अहाँ जायब ने जे ताजा मिठाइ हएत उएह लेब आ मिठाइके दाम कितना कितना यए ह्म्म ह्म्म हम ताजा लेबै महगावलामे लेबै हमरा फ्रेशनेश जरूरी छै अच्छा दए देबै हमरा जरूरी छै जरूरिए अहाँकेँ दैए पड़त हँ अच्छा आ गुलजामुनके की रेट यए हँ

हँ ओहो मिठाइ लेबै ताजा ताजा यए ने बनल पैसा यए अहाँकेँ देबे ने करब हमरा ताजा दिअ मिठाइ अच्छा हँ दए देबै ठीके छै हँ बिआहे शादी छियै अच्छा राखि दियौ